मैंने बैंक से पहले लोन लिया है और मुझे बैंक की बहुत ही अच्छी ही ज़्यादा अच्छी तकनीकियाँ मुझे बैंक की बहुत ही पसंद है क्योंकि बैंक हमको बाकी सब जगह से कम परसेंट पर ब्याज देती है ऋण ब्याज लेती है और ऋण देती है बाकी सभी जगह पर अगर हम कोई ऋण लेते हैं तो हमको कम से कम सात परसेंट का ब्याज का भुगतान करना पड़ता है परंतु हम बैंक से तीन परसेंट पर वार्षिक ब्याज दर पर ऋण ले सकते हैं इसलिए मुझे बैंक से ऋण लेना भी अच्छा लगता है और मुझे बैंक आना जाना भी अच्छा लगता है क्योंकि बैंक में हम सभी प्रकार के अधिकारियों से वार्तालाप करने का तरीका बात करना मिलना जुलना सभी प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं और कुछ सीख भी प्राप्त करते हैं कि कैसे हमें कार्य में दक्षता होना चाहिए कार्य कैसे हमे कार्य करने में क्षमता अपनी बढ़ानी चाहिए और कैसे अपना कार्य करने में इंटरेस्ट करना चाहिए और ये सीख मिलती है बैंक जाने से की अपने कार्य से अपन को दूसरों को अपने कार्य में इतने दक्षता होनी चाहिए कि दूसरे भी अपने कार्य की बड़ाई करें